जों बर'फोरा माने जों बर'फोरा दख'ना गानो दख'ना गान्नाया जोंनिया ओरैनो जों दख'नाखौ मेचिनावबो दानो हायो न'वावबो दानो हायो जों ओमफ्राय बिखौ दानानि जों माने गानो आरो जोंनि देहा मुस्रिखौ जों खोबो ओमफ्राय खोबना जोंनिया ओमफ्राय बेनि सायाव फास्राबो लानांगौ फास्रा फालि ओमफ्राय जोङो ब्लाउसबो गाननांगौ ओमफ्राय बिदिनो बेलेक बांगालफोरनिया माने सारि गाननांगौ आरो सारि गान्नानै बिसोरनिया माने सारिखौ बिसिनाबो मेचिनाव दायो मेचिनाव दानानै ओमफ्राय बिसोरो गानो आरो ओमफ्राय बिसोरनिया माने बिदि इसे खोबा आरो माने बिसोरनि गान्नाया आलदा जोंनि गान्नाया आलदा ओमफ्राय जोंनि माने जोंनिया आलदा आरो ओमफ्राय पानजाबफोरनियाबो पानजाबफोरनियाबो बिसोरनिया माने जोंनि मेख्ला रोखोम माबा रोखोम गानो आरोना बिसोरनियाबो आलदा ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनियाबो आलदा जों माने दख'नाखौ मेचिनाव दानानै आग'र बानायनो हायो ओमफ्राय बिबार जिखुनु बिबार आखिनानै जों दख'नाखौ माने समायना खालामनानै गाननो हायो आरो ओमफ्राय बिसोरनिया बांगालफोरनियाबो बांगालफोरनिया माने सारिखौबो बिसोरनियाबो माने बिबार होनानै माने मेचिनाव बिबार होनानै दानानै गाननो हायो आरो ओमफ्राय बेलेग जातिफोराबो जोंनि जानाय लोंनाया एखे एखे नङा बिसोरनिजों जोंनिजों जोंनाबो माने बर' नालाय अमा जानानै मोजां मोनो बिसोरनिया अमा जानो मोजां मोना जों अमा जानानै मोजां मोनो दाउ जानानै मोजां मोनो बिसोर बेलेग जा माने आलदा आलदा आरो धाराफोरा ओमफ्राय बिसोरना बांगालफोरा अमा अमा जाया ओमफ्राय बोरमा जाया जोंनिया आरो अमा जानानै मोजां मोनो जों बर'ना आलदा जाखायो संनाय खुरनाया